नमस्ते मैम छोटे बच्चों के कपड़े का दुकान खोलना है आप कितना डिस्काउंट देंगी कपड़े लेने पर जी छोटे बच्चों को पाँच साल दो तीन साल के बच्चों का यदि आप उसपर डिस्काउंट भी देगी ना तो हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा तो डिस्काउंट कितना देंगी जी कहाँ पर आना पड़ेगा जी कहाँ पर आना होगा कहाँ पर आना होगा आपका दुकान कहाँ है जी तो हम वहाँ पर आएँगे तो आपका मतलब पहचानेंगे कैसे कि आप ही का है जी ठीक है तो कब आएँ हम जी ठीक है सब क्वाल्टी के हमें कपड़े भी मिल जाएँगे ना मतलब दुकान खोलना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े लेंगे ना जी जी क्वाल्टी अच्छा होगा तो उसी में लेंगे और छोटे बच्चों का कपड़ा सूती रहेगा तो अच्छा रहेगा जी सर ठीक है ठीक है हम कल आते हैं तो आप बता दीजिएगा हमें जी ठीक है जी ठीक है तब हाँ हम कल आएँगे ना जी ज़रूर ठीक है